आंनि थाखाय बयनिख्रुइ बाजेट फ्रेन्डलि एबा बयनिख्रुइबो खरसा खालामनो हाथाव दावबायनाय जायगाया जादों दिल्ली आरो बे दिल्लीया भारतनि राजथावनि बेवहाय दावबायनो थाखाय जोबोद मोजां मोजां जायगा दङ गोदोनि जारिमिनारि जायगा जोङो दिल्लीयाव नुनो मोनो गोदोनिफ्राय भारत हादोराव रायजो जाबोनाय भारत हादोराव सिभिलाइजेसन जेफोर जाबोदों बियो बांसिन दिल्लीयाव दोङो बिनिखायनो जोङो दिल्लीयाव दोङो बिनिखायनो जोङो दिल्लीयाव गुबुन गुबुन जायगा बेरायनो नायनो जायगाफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बियो भारतनि राजथावनि बेवहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला बे जायगाखौ नायनो थांनायाव गोबां रांखावरि बा बिबायदि खरसा जायो आरो बे दिल्ली हिसाबै जोंनि भारतनि राजथावनि आरो आरो बेवहाय खरसा जायोब्लाबो बियो मोनसे बाजेट फ्रेन्डलि आरो खरसा खालामनो हाथावथाव मोनसे जायगा होननानै आं सानो जोङो दिल्लीयाव बेरायनो थाङोब्ला बेबायदिनो जोङो आं जिहेथु आसामनि सुबुं आसामनिफ्राय जोङो गुवाहाटि गुवाहाटियाव जोङो गुवाहाटि एयारपर्टनिफ्राय जोङो फ्लाइटजोंबो थांनो हायो आरो गुवाहाटिनिफ्राय जोङो गुवाहाटि रेलवे स्टेसन बा कामाख्या रेलवे स्टेसन बिनिफ्राय जोङो दिल्लीयाव थाङो निउ दिल्ली रेलवे स्टेसन आरो जुदि फ्लाइटजों थाङोब्ला नोंथाङा दिल्ली एयारपर्टआव जोङो ओंखारनाय दिल्लीसिम सहैनो हायो दिल्लीयाव नायथावना जायगा हिसाबै जोंहा दिल्ली इन्डिया गेट दङ बेजों लोगोसे रेड फर्ट दोङो आरो दिल्लीनिफ्राय जोङो दिल्लीयाव जोङो कुटाब मिनारबो थांनो हायो दिल्लीयाव आखसारधाम होननाय मोनसे मन्दिर दङ बेयावबो जोङो थांनो हायो आरो लटास टेमफोल दङ बेवबो जोङो थांनो हायो बेबायदि दिल्लीयाव गोबां नायथावना नायथावना जारिमिनारि जायगाफ्रा दङ आरो बेखौ थांनायाव खरसा जिहेथु जायो खरसा जायोब्लाबो बियो मोनसे बाजेट फ्रेन्डलि खरसा खालामनो हाथाव बांद्राय नङा खरसाया गुबुन गुबुन जायगायाव थांनायाव जेबायदि फैसा खरसा जायो रां खरसा जायो नाथाय दिल्लीयाव बेबायदि रां खरसा जाया बेखौ हाथावथाव खरसा खालामनो हाथावथाव मोनसे जायगा होननानै जों बुंनो हायो आरो दिल्लीनि साखाथियावनो जोङो आग्रायाव थाङोब्ला थाज महल नुनो मोनगोन थाज महलखौबो जोङो बेरायनो हायो बियो दिल्लीनिफ्राय बांद्राय गोजान जायगा नङा नों जुदि बासजों थाङोब्ला थाम घन्टासो लागोन आरो बेबायदि ट्रेनफोरजों थाङोब्ला नै घन्टासोआव जोङो सहैयो आग्रायाव आग्रायाव थानाय दिल्लीया मोनसे जोबोद नायनो समायना जायगा आरो बेखौ शाह जाहाना गावनि अनजालि बिसि अनजालि बिसिनि गोसोखांथियाव बानायनाय मोनसे बियो जोबोद नायथावना जायगा थाज महला आर बेफोरबायदि जायगायाव थाङोब्ला जोंहा खरसा जायो नाथायब्ला बियो खरसाया बाजेट फ्रेन्डलि जोङो बेखौ खरसा खालामनो हाथावथाव मोनसे बाजेट खालामनानै जोङो थांनो हायो